لڑکی کو ہیلپ کرنا چاہیے مرد کو ٹرینئر میں جگہ دے دینا چاہیے جیسے لڑکی کو دیکھ کر کے دے دینا چاہیے اور لڑکی کو ہیلپ تھوڑا کر دینا چاہیے ہیلپ میں تھوڑا سا ہوتا ہے کیا گاڑی میں بیٹھنے کا جگہ نہیں رہتا ہے دے دینا چاہیے اور بیگ ایئر جو ہوتا ہے سو اٹھا کر کے ٹرین میں رکھ دینا چاہیے تھوڑا لڑکی کو بھی یہ سب نہیں نہ کر پاتی ہے اسی لیے تھوڑا لڑکا کو کر دینا چاہیے اور مرد جو ہے نا اور لڑکی کو ہیلپ تھوڑا بہت زیادہ کر دیتے ہیں اتنا لڑکی کر کر نہیں پاتی ہے جو لڑکا کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ لڑکی کر نہیں پاتی ہے اتنا زیادہ اسی لیے کرنا چاہیے لڑکا کو ہیلپ مدد کر دینا چاہیے لڑکی کو اور اس پر لڑکی کو بھی تھوڑا لڑکا بھی تھوڑا گرو ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ لڑکا کر دیا ہم کو نام بھی ہوتا ہے وہ لڑکا کا تھوڑا بہت کہ وہ فلانا لڑکا مجھے ہیلپ کر دیا تھا ٹرین میں تھوڑا بیٹھنے کا سیٹ دیا تھا اور اسی نے میرا ہیلپ کیا تھا وہاں سے وہاں پہنچا دیا تھوڑا بیگ ایئر سب سامان ایئر تھوڑا ہم نہیں کر پاتے تھے اسی لیے وہ ہیلپ کر دیا کر دینا چاہیے لڑکا کو ہیلپ